एना तऽ देश भरिमे बहुत सारा सूचना श्रोत छै बहुत सारा मीडिया चैनल्स आओर स्थानीय मीडिया वगैरह छै लेकिन पूर्णियाके बात करै छी तऽ पूर्णियामे अहाँके कुछ कुछ स्थानीय मीडिया या सूचना श्रोत छै जेनाकि अहाँके भए गेल एस डी एन न्यूज आलोक न्यूज आओर फेर अखबारमे दैनिक भास्कर हिन्दुस्तान प्रभात खबर आओर अहाँके फेर मैथिली मिथिला मिरर भी छै आओर ई सब जे छै बेसी महत्वपूर्ण छै स्थानीय खबरिके लेल ई सूचनाके लेल ई बाँकी फेर अहाँसब खबरि जे छै स्थानीय समाचार जे बहुत जरुरी छै उ छै सरकारी अस्पतालके लापरवाहीके कवरमे अहाँके सामने लाना जेनाकि अहाँके भए जाइ छै प्रजनन प्रक्रिया जे छै ओ जे छै बहुत खराब होइ छै जमीनपर ही करी देलो जाइ छै बाँकी अपनेेके गरीब लोगसँ बेसी पैसा एक्स्ट्रा